जय झूलेलाल दिल्ली में जेका हीअ न्यूज़ पेपर ऐं हे सभु हलंदा आहिनि इहे सची चवां त हिन टाइम जेको सबजेक्ट आहे भाई शिक्षा ऐं स्वास्थ्य जेका मतिलबु पढ़ाई ऐं जेका असांजी सिहतु आहे उनखे वठी करे थोरो घटि ॻाल्हाईंदा आहिनि बनस्पति जा जेके पॉलिटिकल मुद्दा आहिनि छो जो दिल्ली में जेका सरकार आहे हुनमें उन वटि ई एजुकेशन उन वटि ई असांजी ही जेका स्वास्थ्य सेवा आहिनि जेका असांजी डॉक्टर वठी करे हीअ सभु आहिनि त हुननि खे वधीक ॾिसी करे वधीक हलाईंदा आहिनि त इन करे असां वटि पोलिटिकल न्यूज़ वधीक ईंदी आहे बनस्पति जेका असांखे जानकारी मिलणु खपे पढ़ाई खे वठी करे स्कूलनि खे वठी करे या असांखे या असांजी सिहतनि खे वठी करे या सरकारु जा जेके अ असांखे वठी करे जेके उहे डेवलपमेंट करे थी या कुझु वाधारो करे थी उनखे घटि था ॿुधनि पॉलिटिकल में वधीक जानकारी ॾियण था थोरी घणी जेका ईंदी आहे उन सां ई माण्हुनि खे थोरो घणो उहे बि जेके जेके स्टेट लेवल जा जेके न्यूज़ पेपर आहिनि उहो एतिरी असांखे इन बारे में कुझु न ॿुधाईंदा आहिनि पर जेके असांजा अ अ लोकल न्यूज़ पेपर थींदा आहिनि उननि में पाण असांखे इहे सभु मुद्दनि खे वठी करे वधीक असांखे जानकारी मिलंदी आहे जय झूलेलाल